में इक्क फोन लैता हा रियल मी टेन प्रो अमेजॉन दा लैता हा बड़ी गै अच्छी साईट ऐ अजकल सारे लोग ऑनलाइन मगांदे घरै पुज्जी जंदी चीज़ असानी कन्नै ते शैल कीमत पर असेंगी थ्होई जंदी ते में लैता हा फोन गेमिंग आस्तै ते कन्नै फोटु खिच्चने आस्तै कि फोटो शैल औंदे अजकल फोटो बी सेल्फी चला दी ते फोटो खिच्चने आस्तै बी फोन ते चाहिदा इक्क घरै आह्ले बी आक्खा दे हे कि इक्क फोन लेई लै हू'न कॉलेज पुज्जी दा हा ते फोन लैना गै पेआ भी में गेमिंग खेढने आस्तै लैता हा पबजी शैल खेढी सकने अस बड़ा गै शैल फोन ते अमेजॉन बड़ी गै अच्छी जेह्ड़ी ऐ बेबसाईट ऐ बड़े शैल लग्गेआ मिगी ओह्दे फोन